हँ हँ बोलऽ हँ ठीके छै हमरा आरके सामनेमे जे छै ओएह सूट सलबार पीन्है रहै साड़ी साया जम्फर पीन्है रहै आबके जबानामे जे पीन्है छै आब माङ्गलक जिन्स टी शर्ट माङ्गै छै पहिने हमरा आरके जबानामे नहि चलै रहै ई सब आबके जबानामे चलै छै लड़को होइबै जिन्स माङ्गलक टी शर्ट माङ्गलक लड़कियो ओहए सब पीन्है छै नहि ओ बढ़िआँ बात नहि भेलै जिन्स टी शर्ट पिन्हनाइ कपड़ो हर तरहके चललैया हे लहटा सरहारा ई सब हमरा आर कए नहि देखने रहियै नहि जानै रहियै आब तऽ लड़की सब ओहए सब माङ्गै छै पिन्है लए हँ तोरा आरके जबानामे चलै छै हमरा जबानामे नहि चलै रहए हँ हँ पहिने एत्ते कपलेटीके जबाना कत्तऽ रहै से फरमाइशी पर कपड़ा लै छै आबके बच्चा सब लड़का रहए लड़की रहए फरमाइशी कपड़ा लै छै पहिले तऽ जहए दै रहै ओहए पीन्ह लै रहै आब तऽ फरमाइशी पर कपड़ा लै छै हम ई नहि लेबौ सरारा नहि लेबौ घरारा लेबौ ओ नहि लेबौ हम जिन्स शर्ट जिन्स लेबौ टी शर्ट लेबौ ई सब जबाना नहि हमरा आरके जबानामे रहै आबके जे लड़की लै छै हमरा सए जिद्द करिके मम्मी हमरा इहए दे अब बहरा जाएब ने लै छै फिर आइ जाइ छै

हमरा आरके जबानामे साफे नहि चलै रहै ई सब कपड़ा पुराना लोग छियै तऽ पुराने ने कपड़ा होयतै तऽ ई सब हमरा आरके जानबो नहि करै हियै हँ